पंज नवंबर ॿ हज़ार यारहां यारहां दिसंबर ॿ हज़ार ॿावीह चोॾहां अक्टूबर ॿ हज़ार उणिवीह सोरहां मई ॿ हज़ार अरिड़हां नव जुलाई ॿ हज़ार नव